مختلف کمیونیٹیز میں اتحاد لانے کے یہ ٹیکنالوجی کا بڑا اہم کردار رہا ہے جیسے واٹسپ فیس بک انسٹاگرام وغیرہ کے ذریعے تمام کمیونیٹیز کے لوگ جیسے ہندو مسلم سِکھ عیسائی وغیرہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور اپنا اظہارِ خیال پیش کرتے ہیں اِنہی میں کچھ منفی سوچ کے لوگ غلط ویڈیوز غلط آڈیوز کا استعمال کر کے آپسی بھائی چارہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک عجیب طرح کی گُنڈا گردی کرتے ہیں جیسے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے کئی بار تو اِنہی کی وجہ سے کسی ایک قوم کے لوگ کو نشانہ بنا کر اُن پر ظلم کیا جاتا ہے شہروں میں دنگے فساد کئے جاتے ہیں جس سے ہم سب کو بچنے کی سخت ضرورت ہے